जोंनि बर' रावआ भारतनि गोबां जायगाफ्राव गोसारनानै दङ बेफोरनि मादाव ओरै जोंनि नर्थ इस्टआव जोंनि बर'फोरा बांसिनै दङ नर्थ इस्टआव ओरै अरुणाचल प्रदेशआवफ्रावबो एसे एनै दङ ओमफ्राय ओरै नेपालफ्रावबो दङ ओरै जोंना चिरां ओरै बाक्सा उदालगुरि क'क्राझार बेफोराव ओरै जोंना बांसिन दङ बर'फ्रा बर'फोरनि दायो रायज्लायनाय रावफोरा माबाफ्रा आलादा आलादा जायोसै जोंनि हारिमुआ एखे रावआ एखेबाबो खिन्थु रायज्लायनाय माबाफ्रा आलादा आलादायै जायो गावजों गाव एखे जाया खिन्थु लिरनाय रावफ्रा एखेआनो खिन्थु रायज्लायनाय माबा स्टाइलफ्रा मिलाया आरोखि बिदिनो गोबां माबायाव दङ गावस्रानानै ओरै गोजान गोजान जायगायावबो दङ भारतनि गुबुन गुबुन बाहागोफ्रावनो ओरै अबेबा अबेबा जायगायाव दङ जोंनि बर'फ्रा बिदिनो आरो माथो